ہندوستان میں جو ہے کرکٹ جو ہے سو ایک نمبر میں کرکٹ کھیلا جاتا ہے جو ابھی ایک نمبر میں وراٹ کوہلی سچن تندولکر دھونی یہ لوگ جو ہے بھارت کا نام روشن کیا ہے جو ہے کرکٹ جو ہے ایک بھارت کا لوکپریہ کھیل ہے جو پورا ہندوستان میں کھیلا جاتا ہے کئی کئی دیش میں جا کر کھیلتا ہے اور بڑھیا سے کھیلتا ہے کرکٹ ایک مہان جو ہے کرکٹ میں گنا جاتا ہے کرکٹ میں جو جو زیادہ کھلاڑی جو ہے وکٹ لیتے ہیں اس کو پرائج دیا جاتا ہے بھارت سرکار دوارا یا ودیش سرکار دوارا ایک نمبر میں جیسے ابھی وراٹ کوہلی سچن تندولکر دھونی ایسے ایسے کھلاڑی جو ہے جو وہ اپنا بھارت کا نام روشن کیا ہے اور کرکٹ جو ہے بہت اچھا کھیل ہے اس میں جو ہے لوگ جو ہے پڑھ لکھ کر جو ہے جاتے ہیں کرکٹ سیکھنے کے لیے کھیلنے کے لیے اور لوگ ودیارتھی لوگ پڑھتے ہیں کرکٹ کھیلتے ہیں کرکٹ جو ہے بہت اچھا کھیل ہے جو جیسے کہ وہ وراٹ کوہلی سچن تیندولکر وہ اچھے سے اچھے جو ہے اپنے بھارت کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں اور کھیلتے ہیں